दासान्दि बयनिख्रुयबो बाहायजानाय एपफोरा जाहैबाय फेसबुक गुगोल मेप लकेसन इउटिउब टुइटार इन्सटाग्राम बायदि बायदि आथिखालाव फेसबुकनि गेजेरजों जोङो माखासे बुहुमनि हादोरफोरनि सुबुंफोरजों लोगो लानो हायो फेसबुकनि गेजेरजों जोङो माखासे बुहुमनि खौरांफोरखौ मिथिनो हायो नाथाय आथिखालाव जोङो फेसबुकनि गेजेरजों माखासे सुबुंफोरा दावगानो हादों नाथाय माखासे सुबुंफोरा गाज्रि लामाजोंसो जों आगान सुरनायखौ नुनो मोन नुनो मोननाय जादों इउटिउब इउटिउबनि गेजेरजोंबो जों माखासे जायगाखौ नायनो हायो बिनि गेजेरजों इउटिउबनि गेजेरजोंबो जों माखासे फरा फारि सोलोंनो हायो इयटिउबनि गेजेरजों जोङो फैसाबो खामायनो हायो इउथुबनिखौ नाथाय आथिखालनि सुबुंफोरा गाज्रि खामानियाव बाहायनायबो जोङो बांसिन नुनो मोननाय जादों गुगोल पे गुगोल पेनि गेजेरजोंबो जोङो माखासे फैसा सोलाय बख'लाय खालामनो हायो नाथाय माबाफोर जाउनाव नेटनि प्रब्लेम जायोब्ला जोङो फैसाया थाबथानानै थायो बेखौ जोङो कास्तमार केयारजों रायज्लायनायनि गेजेरजों हरफिननो एबा मोनफिननो हानाय जायो गुगलनि गेजेरजोंबो जोङो बुहुमनि दाब दाब जायगानिखौ सार्च खालामनानै नायनो हायो गुगलाव जों माखासे माखासे बिजाबफोरनि मुंखौ सार्च खालामनानै जोङो फरायनो हायो गुगलजों जोङो गुबुन जायगानि माखासे थासारिफोरखौ सार्च खालामनानै जोङो मोन्थिनो हायो मेप मेपनि गुगोल मेपनि गेजेरजोंबो जोङो दाबसे जायगासिम गुगोल मेपनि गेजेरजों जोङो थांनो हायो इन्सटाग्राम इन्सटाग्रामाव जों माखासे हादरनि सुबुंफोरजों फल'वार्स जानो हायो नायनो हायो फन पे फन पेजोंबो जोङो रां ट्रान्जेक्सन खालामनो हानाय जायो नाथाय नेट प्रब्लेम जायोब्ला बेवहायबो माखासे जेंना नुजाथिनाय जायो नेट बेंकिं नेट बेंकिंजोंबो जोङो माखासे माखासे फैसा ट्रान्जेक्सन खालामनो हायो ए टि एम एप्लाइ खालामनो हायो बायदि बायदि जोङो लनबो लानो हानाय जायो

ओमफ्राय मा खालामनोमोनलाय